हाँ हमारे क्षेत्र के आसपास प्रसिद्ध बाजार हैं जो नेतपुर के नाम से जाना जाता है और यह तहसील भी है और हम इसे बाजार भी कहते हैं क्योंकि हम सारा सामान यहाँ से बा नेतपुर बाजार से ही लाते हैं कुछ भी जरूरतें होती हैं वो यहीं से पूरी होती हैं कपड़े कपड़े सब्जी और अनाज वगैरह है ये सब यहीं से लाते हैं कपड़े के दुकान पर भी अच्छे कपड़े अवेलेबल होते हैं और अच्छे अच्छे सूट्स वगैरह सूट्स जींस टॉप अधिक से अधिक प्रकार के कपड़े होते हैं जो हमें कम समय में बहुत सारे कपड़े दिखाए जाते हैं और पसंद भी आ जाते हैं और हमें अनाज वगैर अनाज अनाज के लिए मंडी है धान मंडी है जो जहाँ हम गेहूँ चना ये बेचते हैं और हमें खरीदना हो तो वहीं से खरीदते हैं और हमें हमें छो छोटी छोटी दुकानें भी जैसे अगर हमारे पास कम पैसे हों तो हम छोटी दुकानों से भी सामान ला सकें और हम कम समय में अधिक काम कर सकें हमें शक्कर चायपत्ती ये भी अच्छी क्वालिटी की मिलती है नेतपुर बाजार में और हमें सब्जी मंडी में सब्जी स सब्जी की भी सब्जी की भी जरूरत बहोत ज्यादा होती है सुबह शाम कोई कोई सब्जी बनानी है इसलिए हमें सब्जी मंडी की जरूरत है तो यहाँ नेतपुर बाजार में हमें सब्जी मंडी भी उपलब्ध है जिससे हम कई प्रकार की सब्जियाँ खरीद सकते हैं और अधिक से अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए खेती खेती वाले गाँववाले जो कुछ कमाना चाहते हैं वो सब्जी लाकर यहाँ बेचते हैं जिससे उनको अच्छे से अच्छे पैसे कमा सकें वो और अनाज की दुकान पर अन अनाज भी है और अच्छी क्वालिटी की यहाँ चायपत्ती देख लो और